कल्ह मां छुरी वरिती पर एॾी त तेज़ु धार आहे हुन जी जो सलाद छा त सन्हो पियो कटिजे बसर बि मिंट में सन्हो पियो कटिजे ऐॾा ख़ुशि आहियूं उन मां असां ॾाढा मस्तु